हैलो जी स्विगी से हमारी बातचीत हो रही है हाँ जी सर मैंने एक ऑर्डर बुक किया था मतलब मैंने चिकन कोरमा ओर कढ़ाई पनीर मंगाया था मैंने एप के थ्रू ये पेमेंट की पेमेंट तो हो गया लेकिन अभी तक मेरे एप पे ऑर्डर शो नहीं हो रहा है और पेमेंट का भी शो नहीं हो रहा है की पेमेंट कन्फर्म हुई है या नहीं जी जी मेरा नंबर है सेवन जीरो डबल वन सेवन नाइन सेवन टू फाइव थ्री तो आप मुझे ये बताइए की ये पेमेंट हुए दस मिनट हो गए है अभी तक कोई ऑर्डर का कान्फर्मैशन नहीं आया और ना ही शो हो रहा है तो आप जल्दी से इसे अपने यहाँ से रिफ्रेश कीजिए ताकि हमें पता चल सके की अब मेरे पेमेंट की क्या अपडेट है और जितना जल्दी हो सके आपसे मैं उम्मीद करता हूँ